शारांत रावनीय गांवांत रावप म्हाका बरें दिसता पसंत आसा कारण हांगा शांती आसा गांवांत सुशेग मेळटा थंडसाण आसा गांवांत तुमकां आपले लोक मेळटात शेजारी मेळटात वळखीचे लोक आसात तांच्या बरोबर रावप म्हाका आवडटा शारांत धावपें जिवीत म्हणजे ट्रेफीक गजगज पोल्युशन जिवाकूय बरें न्ही तें आनी हांगा गांवांत थंडसाण थंड उरता सगळें मन शांत उरता सायडीक कोण रावता तें भी खबर आसता शेजारी गांव शहरांत कोण सायडीन रावता कोण कितें कांय खबर उरना हांगा तुमी खंयच्या त्रासांत आसात प्रोब्लमांत आसात तुमकां लोक पावताच रोखडे एक उलो मारल्यार शेजारी तुमचे मित्र आसा किंवां फेमिली आसा जे तुमचे ते रोखडेच पावतात खंयच्या परिस्थितीत बरें आसूं वायट आसूं रोखडेच पावतात आनी शहरांत तुमी कोणाचेर विशी विस्वास दवरूंक शकनात हांगा तुमी सपोज खंय भायर सरता जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक शेजाऱ्यांगेर दवरूंक शकतात आनी विश्वासान तेंकां दवरून खंयी भायर सरूंक शकतात तुमकां जाय तेन्ना येवंक शकतात आनी तुमकां एक विश्वास आसा की ती सुरक्षित आसा म्हूण उदकाचोय प्रोब्लम आसना गांवांत शहरांतय बी प्रोब्लम आसा केन्ना उदक आसता आसना आनी भुरग्यांक जाय तशें खेळपाकूय मेळटा हांगा शेतां आसा खेळपाक आनी भुरगींय मेळटात भरपूर खेळपाक आनी आपलींच सगलीं भुरगीं विश्वास आसता एक खंयय आसल्यार आनी खंय खेळपाक गेल्यार आपलेच लोक आसतात आजूबाजू ते पयतले कांय प्रोब्लम आसना आनी हांगा माड आसात शेतां आसात व्हाळ आसात भाटां आसात ते खंय शहरांत पळोवपाक मेळनात ते हांगाच आसता आनी तेतूंत एक शांती आसता त्या निसर्गान एक तुमकां मन शांत जाता बरें दिसता हिरवेगार त्या हांगा गांवांकच मेळटा दुसरें म्हळ्यार तुमचो जर देव आसा परंपरा आसात किंवां चाली आसात रिती आसात उत्सव आसात तें सगलें हांगा गांवांकच आसता आनी जर तुमकां दिसता की तुमी फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तुमी हांगा रावून तें फुडें व्हरपाक जाय तुमच्या भुरग्यांक तें दाखोवपाक जाय की बाबा आमचो असो चाल आसा किंवां आमचे अशें सण आसात अशें करून साजरा करपाक जाय तेमी तें दोळ्यांनी पळोवपा जाय तेमी तेतूंत वांटो घेवपाक जाय तशें करून तें मुखार वतलें तो हें गांवांकच रावन जावूंक शकता